गोव्यांत प्रोवेदोरियाचें सगळ्यां खातीर बरें चलता तातूंत करून बार्देस तालुक्यांत पळयत जाल्यार रोटरी क्लब लायन्स क्लब निराधार मनशां खातीर कितें तरी हातभार लायता निराधार भुरग्यां खातीर मातृछाया म्हणून बार्देस तालुक्यांत चलता आस्था हें केंद्र स्पेशल भुरग्यां खातीर चलता आनी ताता ताका लागून बारीक बारीक तांकां हातभार लायतात